میں بھارت دیش میں رہتا ہوں بھارت دیش کے بہار سے ہوں میرے بہار میں اردو زبان بہت اچھی بولی جاتی ہے اور اردو زبان کی بھارت دیش میں ہمارے بہت اہمیت ہے اور بھی دیشوں میں اردو زبان ابھی کے سمے میں اور بھی دیش میں اردو زبان بہت ہی بولی جا رہی ہے ہمارے اردو کی تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے اردو جس کو آتی ہے یا آتا ہے وہ بہت ہی اچھے مطلب الفاظ اس کے اچھے نکلتے ہیں اور اس کے تربیت پچلتا ہے کی یہ اردو پڑھا ہے اسی وجہ سے وہ اچھے سے کافی اچھے سے بول پا رہا ہے کی اردو زبان بہت اچھی زبان ہے اردو زبان سے بہتر کوئی بھی کوئی بھی لینگویج یا کوئی بھی چیپٹر ہو کوئی اسی بھی چیز ہو اردو زبان سے بہتر کوئی بھی چیز ہمارے اردو اردو ہی ہمارے مسلمان کی پہچان ہیں اور ہم سب کو اردو کے اردو پڑھنا چاہیے سیکھنا چاہیے اردو سے مولوی حافظ مولانا جو بھی ہو سب کچھ ہم لوگوں کو بننا چاہیے اور ہم سب کو اس کی تعلیم ضرور لینی چاہیے اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں بہار میں اتر پردیش میں جو بھی جو بھی انڈیا میں یا پوری دنیا میں جو بھی ہے اردو زبان سب کو آنی چاہیے کیونکہ اردو زبان اتنی ہلکی زبان ہے سب کو آنی چاہیے اور ہم سب کوشش کریں گے ہم کو آئی رہا اردو بولنے کے لیے اور ہم سب کوشش کریں گے شب وہ لوگ اردو بولے اردو سیکھے اردو پڑھے مولانا بنے حافظ بنے مفتی بنے یا اور بھی لڑکیوں میں ہوں تو عالم بنے جو بھی بنے لیکن سب کو اردو آنی چاہیے ہم سب اردو کے الفاظ سے بولے جانے والی چیز ہر الفاظ اچھی ہوتی ہے اردو کی بنا کوئی بھی سبجیکٹ نہیں بنتا اردو ہی ایسا چیز ہے اردو سے ہی سب لینگویج بنتا ہے اور ہم سب ماشاء اللہ سے اچھے ہیں اور بہت اچھے ہیں جو اردو لینگویج جانتے ہیں اردو ورڈس جانتے ہیں اور ہم لوگ اچھے سے اردو پڑھ پاتے ہیں اور ہمیں بےحد خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اردو بولنے والے ہیں